मूंखे जंहिंखे पुराणा सिक्का जमा करण जो जाम शौक़ु आहे मुंॾ खां जंहिंमें मूंखे पुराणा राजाउनि जे ज़माने जा बि ऐं जेका सिक्का असांजे भारत में पहले हलंदा हा जे पंज पैसा ॾह पैसा पंजवीह पैसा त हे सभु मूंखे आहिनि जंहिंजी अगरि अॼु वैल्यू ॾिसो त कोई ॾियण लाइ त जाम ॾेई सघंदो आहे जेका अहिड़ो शौक़ु रखंदा आहिनि पुराणा सिक्का या पुराणा जमा करण लाइ कोई हज़ारु बि थो ॾेई सघे पर उन लाइ उहे सभु अनमोल आहिनि